आपने यह शॉप पर नहीं देखा था कवर ख़राब थे नहीं वैसे तो हम ऐसा करते नहीं है बदलते तो नहीं है एक बार पुस्तकें जब चली जाती हैं सेल हो जाती हैं लेकिन अब आप क्योंकि अब कह रही है तो हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है वह यहाँ की ख़राब है या वह वहीं पर ख़राब हुई हैं तो मैं देख लेती हूँ और आप लेकर आ जाइए उन देखिए कन्डिशन यह रहेगी अगर कोई कटा फटा हो कटा होगा यही से या फिर अगर आपके यहाँ से कोई सब्ज़ी वग़ैरह का दाग़ लगा होगा तो हम उसको रिफंड नहीं करेंगे मिस्प्रिंट भी है तो वह हमारा फॉल्ट होगा वह हम कर सकते हैं आप उसको लेकर आइए हम देख कर आपको कंडीशन देख कर ही बता पाएँगे कि बुक चेंज होगी कि नहीं मैडम यह सब आपने अगर इतनी नाज़ुक कन्डिशन में थी तो आप दुकान पर ही देख सकती थी यह सारी चीज़ तो आप ने यहाँ नहीं देखा या किसी को आप लेकर गई हैं आप तीन दिन बाद कॉल कर रही हैं अच्छा मैम कोई बात नहीं आप उनको शॉप पर लेकर आइए हम देख लेते हैं उसमें क्या ख़राबी है क्या मिस्प्रिंट है हम आपको दूसरी बुक बदल के दे देंगे धन्यवाद